जेल्लै साढ़े घर परौह्ने आंदे नि अस उं'दे आस्तै पैह्ले उ'नें गी पानी पलैने होन्नें फ्ही उ'नेंई चाह् पलैने होन्ने उं'दे आस्तै चाह् बनाई ओड़नी चाह् आखदे तू बड़ी शैल चाह् बनान्नी होन्नी चाह् बनान्ने केह् करना होंदा छड़ा ओह्दे च पानी पाओ अदरक पाओ लाची पाओ थोह्ड़ी ते खंड पाओ पत्ती पाओ शैल गड़काई गुड़की जेल्लै ते फिर दुद्ध पाई लैओ गड़की जा जिसलै शैल करियै फिर देना उ'नेंई पीने गी फ्ही उं'दे कन्नै अस बिस्किट बी दिन्ने होन्ने उ'नेंई चाह् बर्फी दिन्ने होन्ने कोई किश दिन्ने होन्ने खाने ई चाह् चूह् प्लैआई प्लुआइयै अस ते फ्ही चिरें हारियै खाना जिसलै रुट्टी दा टाइम होई गेआ रुट्टी बनान लगी पौन्ने होन्ने उं'दे आस्तै रुट्टी बनान्ने होन्ने जिल्लै कोई चौल बनान्ने होन्ने कन्नै कन्नै फुल्के कन्नै पनीर बनाई लैन्ने होन्ने पनीर आह्ली भुर्जी भुर्जी बनान्ने होन्ने अस जिसलै ते भुर्जी आखदे सारे बड़ी शैल बनान्ने तुस अस केह् करने होन्ने ओह्दे च कि प्याज पान्ने होन्ने थोह्ड़ा कच्चा कच्चा रक्खने होन्ने प्याज प्याज थोह्ड़ा कच्चा रक्खियै फ्ही थोह्ड़ा टमाटर पाइयै शैल हरियां मर्चां पाई पुइयै शैल धनिया पाना फ्ही पनीर पाना शैल भुन्नी भन्नियै फिर सोआद बनदी सोआद बनान्ने होन्ने जिसलै फ्ही उ'नेंगी दिन्ने होन्ने खाने फ्ही सारे बड़े आखदे नेईं तुसें पनीर बड़ा सोआद बनाए दा पनीर बड़ा सोआद बनाए दा कदें कदें करेले बनाई लैन्नी होन्नी ऐं करेले बनाइयै पैह्ले करेलें गी करेड़ना शैल करियै उप्परा छूरना करेड़ी करेड़ियै शैल फ्ही उ'नेंगी नमक लाना फ्ही उ'नेंगी धुप्पा रक्खना थोह्ड़े चिर धुप्पा रक्खी रक्खियै रक्खी रक्खियै धुप्पा रक्खियै थोह्ड़ा होई जंदा फ्ही शाम्मी शाम्मी लै अस उ'नें भरने होन्ने ऐं भरने होन्ने कि अस भरने होन्ने मिगी करेले बनाने नेईं औंदे हे मेरी दादी सस्स भरे भरे भरांदियां मेरे कन्नै ऐं फ्ही अस दोन्नें जनियां बनानियां होंनियां फ्ही मसाला उं'दा अस कुंडें बिच्च कुट्टने होन्ने मसाला कुंडें बिच्च कुट्टी काटियै शैल ते फ्ही करेले भरने होन्ने ते साढ़ी मां जी ओह् प्याज नेईं खंदियां उं'दे आस्तै करेले अलग बनान्ने होन्ने जि'यां कि उं'दे आस्तै आलू आह्ले करेले बनान्ने होन्ने आलू भरियै बिच्च आलू भरे जिसलै बिच्च ते आलू पैह्ले बोआलने फ्ही ओह् तड़कने खट्टा पाइयै तड़कने शैल इंबली पाइयै फ्ही ओह् भरने फ्ही उं'दे आस्तै भरियै ते ओह् बक्ख अलग बनाने दुए प्याज आह्ले अलग बनाने प्याज आह्ले भरने होन्ने जिसलै अस प्याज भरने होन्ने ओह्दे च अम्बचूर पान्ने होन्ने नमक शैल करियै सारा किश मसाले मसुले पाई पुइयै फ्ही उ'नेंगी पैह्लें फ्राई करी लैन्नी होन्नी करेलें गी फ्ही ओह् करनी फ्ही ओह्दे च रक्खनी गैस उप्पर गैस उप्पर चाढ़ने होन्ने उ'नें गी हून जियां मैं अपनी भैन घर गेई ते उ'नें मेरे आस्तै बनाई खीर बनाई लेई ऐं खीर बनाई जिसलै ते उं'दे उ'नें गौ रक्खी दी उं'दे घर दुद्ध उं'दे घरै दा फ्ही ओह् दुद्ध बनांदे मतलब दुद्धै आह्ली खीर बनाई उ'न्नै इन्नी सोआद खीर बनाई ऐं फ्ही ओह् कलाड़ियां बी लांदे घर जि''यां कलाड़ियां लांदे दिक्खेआ मैं उ'नेंगी पैह्लें उ'नें दुद्ध चाढ़ेआ कच्चा कच्चा दुद्ध चाढ़ेआ ते जिसलै दुद्ध थोह्ड़ा थोह्ड़ा गर्म होएआ ओह्दे च टाटरी पाई टाटरी मिक्स कीती फ्ही ओह् दुद्ध फट्टी गेआ फ्ही ओह् छोटे छोटे निक्के निक्के निक्के निक्के निक्के निक्के पैड़े लेइयै ते ओह्दे ओह् कीता उ'नें कलाड़ियां लाइयां फ्ही मै पुच्छेआ महां एह् सुक्कनियां कि'यां कलाड़ियां हून धुप्पा च रक्खनियां अहें नेईं एह् इयां रक्खनियां अंदर गै रक्खनियां आपूं सुक्की जानियां थोह्ड़े चिर बाद दिक्खेआ ओह् सुक्की गेइयां कलाड़ियां फ्ही ओह् लस्सी बी बनांदे अपने घर दुद्ध होंदा उं'दै लस्सी बनांदे ओह् फिर लस्सी दा घ्यो बनांदे घ्यो चा घ्यो कड्ढदे ओह्दे च सारा किश करदे फ्ही होर केह् बनां होर बी बनाया उ'नें कुछ केह् बनाया होर उ'नें राजमां बनाए फ्ही देहीं बनाया देहीं मुंगरा बनाए दा हा उ'नें देहीं मुंगरा खलाया कन्नै असेंगी सारा किश खलाया इन्ना सारें गी सारें गी खलाया हून जि'यां साढ़े बच्चे ऐं ऐं इक बच्चा ऐ बच्चे न साढ़े बच्चें गी कुछ कुछ पसंद होंदा जि'यां मेरा बच्चा ऐ उ'नें उसी पसंद ऐ जि'यां उसी मैगी बड़ी पसंद ऐ सिंपल मैगी बनाई दित्ती उसी सिंपल मैगी बनाइयै दित्ती जिल्लै उसी ते उसी बड़ी प्यारी ऐ मैगी ओह् मैगी खंदी जिसलै ते आखदी मम्मा जी आपने बोह्त सुंदर मैगी बनाई ऐ बड़ी शैल मैगी बनाई दी तुसें बच्चे बोलदे बच्चे आखदे कि नेईं मम्मा ने बड़ी अच्छी मैगी बनाई दी ऐ ते हून जि'यां कि साढ़े घर दीदियां आंदियां छुट्टियें च बच्चें गी लेइयै अपने बच्चें गी छुट्टियें च आंदे जिसलै ते बड़ी रौनक रौंह्दी घर कदें बच्चे गी कोई जैम लाइयै फुल्का खंदा कोई घ्यो लाइयै फुल्का खंदा कोई देहीं प देहीं कन्नै फुल्का खंदा कोई आखदा चीनी पाई देओ देहीं फुल्के च देहीं च कोई आखदा नमक पाई देओ देहीं च कोई पनीर बड़ा खंदा अस बच्चें गी जिल्लै सारें गी पाई दिन्ने किश किश ते उ'नेंगी बड़ा मजा औंदा नानी घर नानी घर औंदे जिसलै ते हून जि'यां अस जन्दे हे अपने नानी घर असेंई बी बड़ा मजा औंदा हा नानी असें एह्की चीज देओ नानी असेंई इ'यां करो नानी असें इ'यां करो नानी घर अस नानी घर अस जिसलै ठंड होंदी ही बड़ी ते अस अंदर बौंह्दे हे उं'दै बर्फ पौंदी बड़ी नानी घर जन्दे हे जिसलै अस उं'दै बर्फ दिखदे हे अस उं'दै बर्फ पौंदी बड़ी ऐं बर्फ दिक्खनी असें उत्थै इ'न्ने मजे करने इ'न्ने मजे करने फ्ही नानी गी आखना असेंगी कड़ाह् बनाई देओ इ'यां करो इ'यां करो कड़ाह् कड़ूह खाना असें बड़े मजे करने नानी घर छुट्टियें जाना जिसलै ते फ्ही मामू अपने कन्नै असेंगी चक्कर लाने ई लेई जन्दे हे कुतै मंदर लेई जाना कुतै कुतै लेई जाना असेंगी चक्कर लाने गी